मध्य प्रदेश कला और संस्कृती एक प्राचीन केंद्र है जो भारत की कुछ सबसे दुर्बल कलात्मक खा खजानों का घर हैं सदियों से जाती यथा जनजातियों को और परम्परा का एक समृद्धि मिश्रण और जैव विविधता का समान रूप से आश्चर्यजनक सम्पदा ने कला और शिल्प की एक विशाल ताने बाने को बुना है मध्य प्रदेश के समृद्धि इतिहास का इतिहास के प्रचुर कलात्मक गौरव का प्रतीक है खजुराहों के पत्थरों पर की गई है विस्तृत नक् नक्कासी इसके समृद्ध अतीत की स्पष्ट झलक देती है मध्य प्रदेश का कला से सबसे पहला जुड़वाँ लगभग सैंतीस हजार साल पुराना मंदसोर के जिले में उल्लेखनीय बारह किमी लम्बी राख आर्ड गेलरी छिपा है जो अनगिनत प्रातैतिहासिक चित्र चित्रों से भरी हुई है निर्विदाद रूप से यह राज्य गतिशील कला का एक कार्य यह है जिसमें खजुराहों की मध्य की बनी मूर्तियाँ कामुक रहस्यवाद में डूबी हुई हैं उज्जैन के पुरानी महानगर के ऐतिहासिक रूप में महत्त्वपूर्ण के रूप में प्रशंसा की गई है और ग्वालियर के जय विलास पेलेंस जैसे शानदार महल हैं जिसमें तीन टन की वो भी झूमर और अंतहीन कालीन है लेकिन मध्य प्रदेश पुराने खजानों का संग्रहालय नहीं है इसके वजह से इनकी असंख्य कला परम्पराएँ वर्तमान में ही विकसित आदम सस से और फलने फूलने जारी रही है